हमसब मिथिलाके वासी आओर अगर हमर सबके केओ दोस्त बाहर जाइ छथि हुनका नहि किछु पता रहै छै तऽ हमसब सँ सम्पर्क केलहुँ

आओर कने अगर ओतऽ रहै छथिन हमर केओ दोस्त रहै छथिन हुनका थ्रू हुनका हम ट्रेनमे बैठाबऽके कोशिश करै छियनि कारण हुनका तऽ कुछ पता नहि छै हुनका जे अगर सहीसँ नहि बैठेबै नहि देखेबै तऽ पता चललै बम्बई जाइके बदला दिल्ली चलि गेलखिन बैंगलोर चलि गेलखिन कतौ चलि गेलखिन तै लऽके अइ सभक लेल हमसब हुनका यानि हमर कोनो दोस्त जा रहल छथि तऽ हुनकासँ जुड़िकऽ हुनका पहुँचाबेके लेल पहुचाबैके लेल हुनका जे छै पूरा कोशिश केलहुँ आओर कोशिश कए कऽ यानि इएह माथामे सेट रहल जे हमर दोस्त ठीक ठाक पहुँच जाइ सहीसँ पहुँच जाइ कोनो तरहके कठिनाइके सामना नहि करै पड़ै आओर ओइ पीछाँ माथा कनी डिस्टरबो रहै छथि लेकिन डिस्टर्ब रहलाक बाद यात्रा सफल भऽ जाइ छनि हमर दोस्तके आओर पहुँच जाइ छथि ससमय तैसँ बहुत प्रसन्न छी जे आदमी अगर दोस्त रहैके लेल एतै सहायता भेलै